ہیلو کیا میری بات اولا سروس کے ٹیکسی ڈرائیور سے ہو رہی ہے جی میں عفان احمد بات کر رہا ہوں کل میں نے آپ کی ٹیکسی بک کری تھی اور آج میں طے شدہ مقام پر پہنچ چکا ہوں دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نقد رقم کے ذریعے ادائیگی کر سکتا ہوں اچھا میں ادائیگی نقد رقم کے ذریعے ادائیگی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے پاس چھٹّے ہیں اچھا آپ کے پاس چھٹّے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو نقد رقم کے ذریعے ادائیگی کروں گا بہت بہت شکریہ